हेलो की समाचार अइ फेर बाढ़ि आएल हँ लेकिन रहै तऽ बढ़िआँ लेकिन हँ लेकिन कोशीमे बढ़िआँ अबै छै फेर आबि गेल फेरसँ बाढ़ि ओ रहै बहुत बढ़िआँ रहै लेकिन फेरसँ बाढ़ि आबि गेल ई तऽ कोशी रहै चलब अपनोसब बहुत बढ़िआँ सोनपुरमे बाढ़ि आएल हँ ठीक छै रखू तब बादमे करब गप